फोटोग्राफी केनय रहिय जखन हम तेरह सालक रहिय तखने हम फोटोग्राफी केनय रहिय ओहि उम्रमे हम फोटोग्राफी केनय रहिय आओर जब स्कूलके काज परैत रहय तऽ तब फोटोके तऽ जरूरी परबै करैत रहय तहन तऽ हम फोटो घीचिबे करैत रहिय जब स्कूल कोचिंगसँ निकलि गेलियै तहन ओतबा फोटोक जरूरी नहि परय छै आब जब फॉर्म भरै छियै तहन फोटोके जरूरी परै छै ऑनलाइन फॉर्म भरै छियै तहन फोटो घीचाबै छियै फोटोग्राफी कए कऽ तहन हम फॉर्म भरै छियै नहि तऽ केना जब जरूरी नहि परतै फोटोके तऽ कथी लए फोटो घींचेबै लेकिन फोटो घींचेबै लए परै छै फोटोके जरूरी परै छै तहन तऽ फोटो घीचाबै लए परै छै आब बहुत दिन भऽ गेलैया पाँच छओ साल भऽ गेलैया पन्द्रह सोलह साल भय गेलैया हँ फोटो घीचाना जेकि फोटोग्राफीके लिअ अखन अखन नहि केने छियै दू तीन सालसऽ नहि करा रहल छियै फोटोग्राफी न फोटो घीचलियै हँ फॉर्म भरै छी जरूरी परै छै आब परतै फॉर्म कॉलेज तालेजसँ निकलि गेलियै हँ आब कोनो चीजमे जेना जरूरत परतय ऑनलाइन फॉर्म भरय तखन तऽ फोटोग्राफीक जरूरी परबै करतै तहन घींचेबय फोटो